तखन हमर जे पहिल जे पसन्द छै ओ एक समयमे हम पेन्सिल खरिदलहूँ गाँवके ही किराना दोकानमे आओर ओहिमे नटराज जे कम्पनी छै ओकर बहुत अच्छा विशेषता छै आओर ओ विशेषताके कारण आज भी जे हम लिखावटके काम करैत छी लिखै पढ़ैके तऽ ओ पेन्सिल नटराज ही हमर पसन्दीदा छै पसन्द एहि लेल जे ओकर आज भी जे क्वालिटी छै ओ क्वालिटी बड्ड नीक छै